शेहराक हांव कमीक कमी धा फावट तरी गेला कित्याक हॉस्पिटलान गेला म्हाज्या सरकारी कामा लागून गेला मार्केटांत गेला अशें खूब वेळा गेला गांवांत सांगप म्हळ्यार हांव शेजारच्या गांवांत खूब वेळा गेला थंय म्हाजे मित्र आसा फ्रेंन्ड आसा सोयरी आसात तेमका लागून हांव तेमका भेट दिवपाक गेला आमच्या शेजारचो गांव म्हळ्यार गोकुल्डेचो गांव त्या गांवांत खूब फावटी गेला थंय आमचे सोयरे आसात मामा आसात तेमका लागून हांव भेट दिवपाक गेलां